हिन खेत्र जा माण्हू पंहिंजे धर्म खे आ अचनि वारी पीढ़ियुनि ताईं अहिड़ी तरह पहुचाइण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि जीअं मिथक मनुष्य त्रिगुणात्मक उन्हनि जे स्वभावु जे बारे में असांखे कहीं पहरियों सेखारींदा आहिनि इन्हनि पहलियुनि में पहिरीं पहली आहे त हूअ पंहिंजे धर्म खे पंहिंजी पीढ़ीअ ताईं पहुचाइण चाहिन था हूअ चाहिनि था त असांजी अॻियां जी पीढ़ी असांजे धर्म जे बारे में चङी तरह सां ॼाणे हुननि जी हीअ गुणात्मक सुभावु आहे उन्हनि जे अंदरि कई तरह कंहिंजा गुण भरियल आहिनि ऐं हूअ चाहिनि था इहे गुण असांजूं अॻियां वारियूं पीढ़ियूं बि ॼाणण